تظارت اور بتار میں بہت ساری زانیں بولی زاتی ہے جس میں لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے اپنے علاقے کے مطابق اپنے زبان کے استعمال کرتے ہیں اردو زبان کے بات کریں تو اکثر اردو پ علاقوں میں اردو زبان کے زیادہ اثر دیکھنے کو ملتا ہے اور اردو زبان بولی زاتی ہے اردو ایک ایسی زبان ہے جس کو تزارت کے اعتبار سے استعمال کرنے سے لوگوں کو تزارت میں بہتری آتی ہے اور تزارعاتیں کام کااز میں میں فائدہ ہوتی ہے اردو زبان کے اثر بہت اچھا اور بہت بہتر ہے شکریہ